हमारे गाँव के विधायक बहुत ही अच्छे काम करते हैं और बहुत ही अच्छे हैं और वहाँ के सभी जनते के बात सुनते हैं और यहाँ के जानते बहुत उनका मतलब सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसका बात सब सुनते हैं और जो कोई भी काम होता है वो सब करते हैं इसलिए हर साल की तरह उसको इस साल भी चुना गया है और उनके बहुत ही अच्छे व्यवहार के वजह से उनको बहुत ही सपोर्ट लोग करते हैं जैसे कि गाँव में या मोहल्ले में कहीं भी कोई भी काम हो तो अपने आप आ जाते हैं और उनको बुलाया जाता है कोई भी काम होता है तो सबका सुनते हैं और उ बहुत ही अच्छे और सब का मदद करते हैं इसलिए उनको हर बार हम लोग चुनते हैं और हमारे जैसे सड़क सड़क रोड या नाले के बारे में जो भी दिक़्क़त है वो सब करवाते हैं इसलिए हम लोग हम उनको ही सपोर्ट करते हैं इस्कूल विद्यालय और हॉस्पीटल जैसे सब कुछ हमारे गाँव में उपलब्ध हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब काम किए हैं इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी बनते हैं इसलिए हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं और और यहाँ के बुज़ुर्ग बोलते हैं कि नहीं ये जो है सुबोध अच्छे नेते नेता हैं और इसके लिए हम लोग बहुत ही मतलब सपोर्ट है और रहेगा और हमारे जो भी विधायक हैं उनको बहुत ही अच्छे से सम्मान मिलता है